नमस्ते सर सर गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही हे इसमें लाइट बड़ी समस्या सर हो रही हे थोड़ा सा ज आपको समस्या आई है उसके लिए खेद है सर क्योंकि लाइट नही आ रही है तो हम कैसे अब जो है आर ओ चालू करेंगे या जेनेटर से करेंगे तो उतना हमको प्राफ़िट नही होगा सर बात सही है सर अब प्रााब प्राफ़िट के नहीं पानी आप ही चाहिए हमको प्राफ़िट हो चाहे न हो तो थोड़ा सा मेरी भी स्मयस्या उसको आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा सर बात सही सर तो अब तक आप तो अब तक आपको तो नही न समस्या हुई न

बात सही है सर तो अब अब तक अब तक तो आपको नही न समस्या थी न गर्मी में हमेशा हर की हर बात है गर्मी में समस्या आ जाती है सर पानी का लेभल भी नीचे हो जाता है आ इतना तेज गर्मी पड़ती है त पानी हिट हो जात है में आपको अभी आर ओ करा कर दे देंगे अब ठंडा नहीं रहेगा नहीं बात बात बात सही है सर हाँ तो अब बात सही सर तो लेभल का भी तो प्रभाव पड़ता है इसमें गर्मी में पानी की जो हे लेभल भी होता है समरसेबुल बोले और सब हेन छोड़ देते हैं पानी जो है आर ओ पर ज़्यादा लोग टूटने लगते हैं गर्मी में जिनको नहीं चाहिए था वो भी आर ओ का पानी लेते हैं आ सप्लाइ उतना ही है तो बताइए सारटेज नहीं होगा पानी का तो पुरानी पुरानी हे तो भाई सही मेरा उत्तरदायित बनता है की पहले आपको ले लेंगे त हम दो नये कस्टमर को पकड़ेंगे तो बात सही है तो सर थोड़ा सा आपको मेन मैन्टेन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई आप हम बराबर

और और सर इसमें लगन बहुत तेज चल रही है लगन में भी स सारटेज पानी चल रहा है उनकी इज्ज इज़्ज़त की बात है सर न मान लिजीए आप अगर बा बात सही है सर बात मेरी भी समझिए बताइए इज़्ज़त अगर के बड़ा तो नहीं कुछ हो सकता है सर वो तो बराबर लेंगे नही पानी इ ज जो है जो लगन वाले हें आपको थोड़ा सा मैन्टेन करना पड़ेगा सर इसके लिए आपको रीक्वेस्ट है

हाँ वो तो मालूम है सर मगर ये जानी रहें इज़्ज़त की बात होती है तो हम लोग दे देते हैं कि चलिए भाई एक दिन नही कस्टमर देंगे तो कर लेंगे भाई एक तो इज्जत की बात थी हाँ तो यही सर है है त हम बराबर आपको दिए है साल भर दिए हैं अगर दो चार दिन नही दि रहे हैं तो क्या उससे आ ये भी बात है ब बात सही है सर बताइए कि आप आप ये इतना ज्यादे पानी आप बताइए की ये जो है